دوپہر کے کھانے میں عام طور پر ہمارے یہاں چاول بنتے ہیں چاول کے ساتھ کوئی بھی سبزی بن جاتی ہے اور جیسے کہ دال چاول راجمہ چاول اور کسی بھی سبزی کے ساتھ چاول جیسے گھیا چاول بیگن چاول اور رات کے کھانے میں ہم لوگ روٹی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارے یہاں روٹی بنتی ہے رات کے کھانے میں جو اور رات کے کھانے میں ہمارے یہاں اکثر گوشت کا سالن بنتا ہے